दो लाख पाँच हज़ार दो सौ सत्तर पाँच लाख सात हज़ार तीन सौ नब्बे नौ लाख दो हज़ार पाँच सौ छत्तीस छः लाख नौ हज़ार नौ सौ छत्तीस एक लाख आठ हज़ार पाँच सौ नब्बे